चिरां जिल्लायाव बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन आबादानो जाहैबाय माइ आबाद बे माइखौ खालामो चिरां जिल्लानि गासैबो सुबुंफोरा आरो माइ आबादा चिरां जिल्लायावहाय बिराद जायो मानो होननानै बुङोब्ला चिरां जिल्लायाव बिराद हासार गोनां बिनि थाखायनो चिरां जिल्लायाव माइ आबादा बिराद जायो आरो बे माइ आबादजोंनो रां रुफाबो खामायो माइखौ फाननानै रां रुफा खामायो फिसा फिसौ फोरोङो रांखान्थि हालोदावबो मोजां जायो अलखदाव गोग्लैया आरो बे माइ आबादनि थाखायनो चिरां जिल्लाया मुंदांखा आरो आरो बेनो चिरां जिल्लानि गिबिसिन आबाद आरो माइ आबादा बेनिफ्राय चिरां जिल्लायावहायो मुलाम्फा जानाय आबादानो जाहैबाय गय आबाद बेनो चिरां जिल्लायाव बांसिन दिमान्द दं आरो बेनो मुंदांखा आरो मानो होननानै बुङोब्ला चिरां जिल्लायाव बयनिबो न'खरावहाय गय आबादा थाखायो गासैनिबो न'खराव बिगाथाम बिगाब्रै गय गायनायखौ नुनो मोनगोन आरो बे गय आबादानो बिराद दिमान्द गोनां आरो बयबो बे गयखौ बायस'नानै लायनो थाङो आरो आरो चिरां जिल्लायानो बयनिख्रुइबो मुंदांखासिनखा गय आबाद होननानै बुङोब्लाथाय आरो बे गयखौहायो फाननानै बिराद रां खामायनो हायो बे गयनि फिथाइखौ जोङो जानुवारि नङाबा दिसेम्बर बेफोरबायदियाव खानो मोनहैयो आरो आरो बे टाइमआवहाय गोबां रांबो खामायनानै मोननो हायो रांबो मोननो हायो आरो फिसा फिसौबो फोरोंनो हायो चिरां जिल्लायावहाय आरो माइ आबादनि बोथोरानो जाहैबाय दैज्लां बोथोर बे बोथोराव माइखौहायो जोंनियावहाय गायनाय जायो माइखौहाय हालेवनानै गायो फार्स्त गायनाय फोनाय समावहाय माइखौ दुब्लियावहाय दै सोनानै हाखौ हाय हालेवनानै दोनो आरो मै होनानैहाय माइखौहाय सोमनानै दोननाय माइखौहाय फोयो फोनानै बिनिफ्राय फुयो फुनायनि उनावहाय हालेवनाय आरो मै होनायाव दुब्लियावहाय गायो गायखांनायनि उनावहाय बिराद नायनांगौ जायो दै सोनांगौ जायो बिनिफ्राय जेब्ला मोनो अब्ला माइखौहाय हानानैहाय फोरानो फोराननायनि उनावहाय मारा होनानैहाय माइखौ आरो मारा होखांनानै बावखा सिबनानैहाय माइखौहाय फोराननानै बस्था बस्था बाख्रियाव सोयो बिनिफ्रायसो जोङो माइखौहाय लामफिननानै सौहोनांगौ हायो सौहोनायनि उनाव जोङो माइखौहाय जोङो जावनांगौ जायो सालिनांगौ जायो बेनिफ्रायसो माइखौ जोङो जानो हायो आरो आरो माइ आबादनि बोथोरानो जाहैबाय दैज्लां बोथोर बेनो साबसिन माइ आबाद आरो बबेबा बबेबा जायगाफोरावथ' माइ आबादखौहाय खनथाम गाहाम गायनानै बोखाङो आरो दैगोनां जायगाफोरावहाय गायो आरो बिदिखौ किन्तु माइ आबादनि बयनिख्रुइबो साबसिन बोथोर गायनाया जाहैबाय दैज्लां बोथोर बे बोथोराव माइ आबादखौ गायनांगौ आरो बियो जाहैबाय जुलाइ दैज्लां बोथोरावहाय जानाय आबादा माइ आबाद बे दैज्लां बोथोरखौ जुलाइ बोथोरखौ हमनानै लायो जुलाइ लानानै जुलाइनिफ्राय जोङो आगस्टसिम गायनाय जायो आरो